आं माखासे बिजाबफोरखौ सावगारि एबा ओ दायरेक्ट मोननाय आखायजों दांनानै फरायनो मोननाय बिजाबफोरखौ आं बांसिन फरायनाय जायो आरो आं बेखौनो साबसिन मोनो दा माखासे आजिखालि दानि मुगायाव इलेकट्र'निक रोखोमजोंबो माखासे बिजाबफोरखौ एबा माखासे सल'फोरखौ गोरलैयैनो मोननो हायो दा आङो माजे समाय मबाइलआव एबा लेपट'पआव नायनानै माखासे इलेकट्र'निक राहाजोंबो बिजाबफोरखौ फरायनाय जायो दा खोनासंनाय सम सम खोनासंनाय ओ अदिय' बिजाबफोरखौबो आङो माने मोनफा मोननै इसे फल' खालामनाय जायो किन्थु आङो दाइरेक्ट सावगारि मोननाय बिजाबफोरखौसो फरायनो बांसिन मोजां मोनो